हिकु बार छा हुओ कि अञा हिन ई महीने एप्रेल में ई मुंहिंजो अञा बडे हुओ त मुंहिंजी जो भेण हुई उहो मुंहिंजे लाइ हिकु ड्रेस घुराए पेई ऑनलाइन त हुन में छा थियो कि उहो डिलीवरी हुनजी ॾेखारी पेई कि मुंहिंजो अची वेंदो इकतीस मार्च ताईं ठीकु आहे त जॾहिं इकतीस मार्च हुई त मुंहिंजो पार्सल ई कान आहियो त मां भई फ़ोन करे पुछियो कि भई छा ॻाल्हि आहे अञा ताईं छो न आहियो आहे त बि उहो मूंखे ॿुधाई कि डिले थी वेई आहे अब हाणे ॿुधाए मुंहिंजो बडे आहे त मां हुनजो बडे जो पोइ पाया छा ड्रेस त हिन लाइ फिर मां चयो कि न हाणे मूंखे रिफंड खपे मूंखे न हाणे खपे छो त टाइम सां त अची कोन पाई आहे त उहो मुंहिंजी मथो रड़ियूं चढ़त करनि पिया और चइनि पिया कि न असां त मोकिलनि था और बसि चारि दिन उहो बि ॿ बि न चारि दिन में चइनि पिया कि अची वेंदी तव्हांजी त मां चयो कि न हुन में रिफंड पॉलिसी आहे बि और मूंखे हाणे न खपे असल में हूअ ड्रेस ऐक्सपॉट थिए पेई अमेरिका सां थो हुन हुतां सां जॾहिं उहो अचे पेई त कुझु बि ख़राबी वराबी थी वेई हूंदी त हिन लाइ थोरो प्रोब्लम थी वेई लेट अची वियो त उहो खाफ़ी सारा बहानो ठाहिनि पिया लेकिनि मां न ॿुधो भई मां त चवां पई फिर बि हुन मुंहिंजी ॻाल्हि न ॿुधी त फिर मां कस्टमर केयर हुननि जो नंबर हुओ जो वॾो अवसर थोरो हूंदो उहो उन्हनि जो त हुननि खे मां कॉल कयूं कि भई छा थिए थो त उहो फिर जो बि कयूं हूंदे वाट लॻाई हूंदे त फिर मुंहिंजी ड्रेस अची वेई अगले ही दिन अब हाणे हे तव्हां ॿुधायो कि जॾहिं मुंहिंजी ड्रेस तव्हां अगले दिन डिलीवर करे सघंदा आहियो त हुननि जे लाइ चारि दिन छो तव्हां चयो पिया त हेतिरो ख़राबु एक्सपीरियंस मुंहिंजो त हुते रहियो कि मां त हाणे कुझु घुराईंदमि ई न ऑनलाइन हाणे त मां बसि ॾिसी करे वठी करे अची वेंदी हुअमि मार्केट सां उहो ॾाढो सुठो बि हूंदो आहे है नी थो